हांव एक शिक्षीका आशिल्ल्या कारणान आमचे शाळेंत खुबश्यो वेग वेगळ्यो कार्यावळी जाता ह्या कार्यावळीक आमी वेग वेगळे सोयरे आपयतात ह्या सोयऱ्यांक आमी बाजारांतलीं विकतीं फुलां भेटयना तर ह्या सोयऱ्यांक आमच्या बागेंतलींच फुलां भेटयता तशेंच शिक्षकाच्या जल्मदिसाच्या वेळार शिक्षकांक भुरगीं ग्रिटिंग कार्डांय भेटयतात